डोगरी जेह्ड़ी डोगरी ऐ अस ते बचपन दा गै अस जेह्ड़े निक्के निक्के होंदे जागत अस ते शुरु दा गै डोगरी बोलने आं नी अवा अजकल दे जेह्ड़े जागत न उनेंई डोगरी बोलने ई औंदी शर्म ओह् सोचदे कि अगर तुस डोगरी बोल्ला दे ओह् ते ओह् गल्त ऐ स्कूलें च बी अजकल छड़ी हिन्दी इंगलिश बोलदे बच्चा ई अगर डोगरी कोई बच्चा बोल्लै ते उनेंई औंदी शर्म की कि शुरु दा गै नेईं ना अजकल एह् ऐ कि जिन्ना तुस बाह्रे दी इंगलिश बोल्लो उन्ना शैल ऐ अगर तुस डोगरी बोलादे ते तुस ग्रांईं ओ ओह् इन्ना एह् नी सोचदे कि एह्दा मतलव एह् नी होंदा ऐ कि तुस ग्रांईं ओ एह्दा मतलव एह् कि तुस जित्थां दा ऐ ओ तुस उसी अपनाऽ ने कि तुसेंई गर्व ऐ कि ओ तुस डोगरे ओ ते तुसें डोगरी आनी चाहिदी जियां तुस अगर कश्मीरियें लेई लैओ ओह् कस्मीरी बोलने बिंद शर्म नि करदे पंजाबी लेई लैओ ओह् पंजाबी बोलने बिंद शर्म नि करदे हैन अवा साढ़ै जेह्के डोगरे न अज्जै कल्ले दे बच्चे न उंदे सामनै डोगरी बोल्लो ते उनें शर्म गै बड़ी औंदी ते किश करना चाहिदा कि डोगरी लोग बोलन सिक्खन बच्चे अजकल में सुनेआ कि बच्चेंई स्कूलें च डोगरी लग्गा दी ते गौरमैंट स्कूलें च गै नेईं प्राईवेट स्कूलें च बी बच्चें डोगरी होनी चाहिदी डोगरे फंक्शन होने चाहिदे ते डोगरा कल्चर उने ईं होर जादा बधा मतलव स्कूलें एह् होना चाहिदा जेह्ड़े इत्थै स्लकू हैन कि अस एह् नेह् प्रोगराम करचै कि जेह्दे कशा उनें एह् पता चलै कि भाई साढ़ा डोगरा कल्चर केह् ऐ हैनी जेह्ड़े होर होर इन्ने फंक्शन करदे क्रिसमस करुड़ेआ किश होर होर करुड़ेआ एह्दे कशा शैल तुस डोगरें दा इक कोई डोगरें दा दिवस रक्खो कि जेह्के जेह्दे बिच्च उनें ई बच्चें ई पता लग्गै कि भाई साढ़ी डोगरी केह् ही उ'नें ई पत लगना चाहिदा कि साढ़ी डोगरी कनेही ऐ ते कताबां लग्गनियां चाहिदियां स्कूलें च फंक्शन होने चाहिदे डोगरी साढ़ी परमोट होनी चाहिदी लोकेई मतलव स्कूल च तुस बोल्लो तुस हिन्दी बोल्लो तुस इंगलिश बोल्लो अवा तुसेंई डोगरी बी आनी चाहिदी ऐ